ते एह्दे कन्नै गड्डियां शीशे सब कुछ टुटदा नुकसान बोह्त होंदा ऐ पर एह् ओह्दे कन्नै इक निक्के निक्के बूह्टे बड्डे बूह्टे उने बोह्त नुकसान होंदा ऐ जेह्ड़ा कि इक अच्छी गल्ल नेईं ऐ ते ओह्दे कारण मतलब कि अच्छी गल्ल निं ऐ ते कन्नै बोह्त नुकसान गड्डियां टुटदियां शीशे टुटदे ऐं पर एह् ओले कन्नै गर्मियां विच जिल्ले बरखा दे ओले पौंदे इक ठंडा एह्सास जो कि बोह्त ही प्यारा एह्सास ऐ अगर तुस इक छत दे नीचे बैठे होए ओ कन्नै हत्थ विच चा हो ते पकोड़े होन आहाहा मजा ही मजा ते ओले ते पौने गै चाहिदे ऐं जे अगर तुस छत विच नेईं होए थोआड़ा सिर फटना ते ऐ ते ओलें विच तुसी सिद्दा बरखा बिच्च नेईं जाना चाहिदा चाहिदा चली गे ते फिर मुश्किल ऐ ते चली गे गल्ती कन्नै ओ दौड़ देनी जल्दी जल्दी अपने हेठ छत लाओ ओले वी तां पौंदे बरखा दे बिच्च कि उप्पर कंडसेशन ठंडा होई दा होंदा बदल जेह्दे कारण बर बर बरखा ठंडी कन्नै इक ओले दे आकार च जन्दी ठंडी बर्फ दे कारण ही जो कि सख्त होंदी ढिल्ली निं होंदी बर्फ बर्फ ते ओले विच बोह्त फर्क ऐ बर्फ निक्के निक्के कण होंदे बरखा साफट साफट मतलब कि पुल्ले पुल्ले जेह्ड़े निक्के पौंदे एह्दे नै कुछ निं होंदा जेह्ड़े ओले होन बड्डे बड्डे बट्टे दे अकार दे होंदे मोटे मोटे अलग अलग किस्म दे अकार दे जेह्ड़े कि सब तो ठल्ल करियै थल्लै पौंदे नै बरखा कन्नै बड़े ओले ते बरखा कट्ठे पौंदे ऐं और जो पंज मिन्ट च ओले खतम बी होई जंदे पंज दो मिन्ट च जैदा टाइम निं लगदा जेह्ड़ी बरफ ऐ ओह् से ओह् खल्ले पौने टाइम लांदी पर रेही गल्ल बरखे ते ओले दी ओले ते बरखा इक अच्छी चीज बी ऐ बौह्त जैदा हर इक चीज दा अपना अलग अलग फायदा ऐ ओले अपनी जगाह् बर्फ अपनी जगाह् बरखा अपनी जगाह् बर्फ बर्फ बरखा पौने अच्छा ऐ कि फसल दा अच्छा ऐ पानी अगर सूखापन गी दूर करदी ऐ पर ओले दे नुकसान कुछ जैदा ही ऐ पर इक ही अच्छी चीज लगदी ऐ जो में एह् बस में इक चीज बोलना चाह्ना कि ठंड होई जंदी गर्मियें बिच्च ओले बर्फ पौन आहाहाहा मजा आई जंदा ताईयों आक्ख ना कि ओले नेईं बी पौन चाहिदे ते पौने वी चाहिदे पौने चाहिदे थोड़े फसला थोह्ड़े फसला दे समें च निं पौने चाहिदे क्यूंकि फ्ही सारें नुकसान होंदा ते निं उनें भरपाई करनी पौंदी ऐ गंदे तरीके कन्नै मक्कां दी टुट्टी जंदी ऐं मक्का दी फसल लग्गी दी होऐ बरखा ते अगर कनक होआ दी होऐ ते कनका दी फसल टुट्टी जंदी ऐ जेह्दे कारण फिर बौह्त नुकसान होंदा लोकां ही ते ओह् कि अच्छी चीज निं ऐ ते बरखा ते ओले ओले ओले